जय झूलेलाल महीनो अॻ में मां छुटी वरती हुई मुंहिंजे पुटु मुखे टिकेट मोकिली न्यूज़ीलैंड अचण लाइ मां जाम ख़ुशि हुअमि छाकाणि त मुंहिंजी पोटी हुते रहंदियूं आहिनि मुंहिंजो नुंहुं पुटु हुते रहंदा आहिनि त मां पंहिंजे माना काई सोच में ही मतिलबु जाम माना ख़ुशि हुअमि मां पंहिंजे ॿारनि सां मिलंदमि पंहिंजे डो ॾोटियूंनि सां मिलंदमि मां पोटिनि सां मिलंदमि मां ॾाढी ख़ुशी हुई त मूंखे काई आइडिया न हुई भई फ्लाइट में कीअं वञिबो आहे या कीअं पर ठीकु आहे मां पुछी पुछाए करे जीअं तीअं मां पंहिंजे न्यूज़ीलैंड मां पंहिंजे पुटु वटि पहुतमि उहा जेकी ख़ुशी मां तव्हांखे ज़ाहिर न करे सघंदी आहियां जंहिं महिल मां पंहिंजे पोटीनि सां मिलियमि पंहिंजी नुंहुं सां मिलियमि पंहिंजे पुटु सां मिलियमि मां उनए त मूंखे पहिरियों पैणी त मूंखे कुझु सम्झ में न पियो अचे हुतां जो रहणु रहणु कहिड़ो आहे बसि मुंहिंजो पुटु चए पियो तू मम्मी तू रेस्ट कर न तू रेस्ट लाइ आईं आहे यि सुम पओ हिते आराम कर तोखे मां पोइ जाम ॿाहिरि घुमाईंदमि फिराईंदमि पोइ मां त ख़ैर मां ॿ ॿ ॾींहं त मां आराम कयो चागे मूंखे कुझु सम्झ में न पियो अचे नए शहर में नए देश में पोइ जीअं ई मां ॿ ॾींअं गुज़रिया त मुंहिंजो पुटु मूंखे वठी वियो ॿाहेर घुमाइण फिराइण बाप रे मां तव्हांखे ॿुधाए न सघंदी आहियां हुतांजो हाल छा त मस्तु हवा बिचीस समूंड्रु छा मस्त हिकदमु ताज़ी ताज़ी हवा मस्तु हिकदमु ॾाढो मज़ो पियो अचे मूंखे हुतां जो खाधो पीतो मां हिन करे तव्हांखे ॿुधाए न सघंदी आहियां हुते खाधे पीते जे बारे में पर ॾाढो मस्तु टेस्टी खाधो हुओ छा मुंहिंजो पुटु जिते किते नवा नवा होटल हिते होटल हुते होटल सभु हुते जे बीमार तंहिंखां सवाइ हुते ज़ू वू जाम सुठा सुठा झरना ॾिसी करे मुंजो त दिलि ॾाढी ख़ुशि थी वई हुतां ऐं सेंखां सभु सभिनी खां मेन ॻाल्ह इहा हुई हुते जेके माण्हू जेके रहण वारा जेके सभनी सां सुठो हाए हैलो सॉरी इहे लफ्ज़ ॾाढा घणा पई यूज़ कनि हुतां जी रहणी करणी ॾिसी करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ख़ैर थोरा ॾींहं मना मातल मां पैंजे पुटु वटि रहियमि वरी हुनजा दोस्त बि हिते जाम अचनि पिया मूंसां मिलण लाइ आंटी आंटी करे मूंखे जाम मूंखे जाम मूंखे मान पिया ॾियनि प्यारु पिया कनि ॾाढो ॾाढो ख़ुशि पिया थियनि रोज़ पिया अचनि मुंजे घरु अचो मुंहिंजे घरु अचो आंटी मां हुननि जे के बि घरु वयमि हुननि जी बि रहसि मां ॾिठी मां हुते कीअं हुअ रहण पिया हिकु ॿिए सां मिली विली करे रहण पिया ॾाढो मज़ो पियो अचे मां जाम घुमी घुमी घुमी करे हेॾो टाइम माना पूरो थी वियो जो मुखे महीनो कीअं बना ख़तमु थिओ ख़बर ही न पई जाम हिकदमु बिल्कुलु ख़बर ई न पई सभा पो मां लास्ट में हिकदमु घुमी फिरी करे पंहिंजे ॿारनि सां मिली विली करे हिकदमु मस्तु खाए पी करे आराम करे मां महीने खां पोइ पंहिंजे घर में आयमि पो तॾहिं मूंखे लॻो भई हा भई मां किते अम घुमी फिरी आई आहियां ऐं जाम आराम महसूस कयो मां जय झूलेलाल